औ औ औ औ औ औ जेनेबा ओरैनो गलाब बिबार जबा बिबार ओरैनो आंनि डालियाफोर गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं आरो नोंथाङा नायफैनानै लांफैनो हागोन माखौ नांगौ औ औ औ थागोन ओरैनो फिथाय सामथायफोर दङ ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो गायग्रा बिफांफोर जेनेबा जोंहा न'आव बाहायग्रा जेनेबा ओरै गामबारि ओमफ्राय सेगुन ओमफ्राय टितासाफ बिदिनो गोबां बिफांफोर दं आरो नोंथांनो नांगौबायदिखौ नायफैनानै लांनो हागोन आरो औ औ औ औ मोनगोन मोनगोन औ औ मोनगोन फ्रायसफ्रा ओरैनो ल' कुवालिटि आरो हाइ कुवालिटि दं जेनेबा हाइब्रिद न'न हाइब्रिद बिदिनो नोंथांनो माखौ नांगौ दामआ जेनेबा हाइब्रिदफ्रा एसे बारा जायो आरो औ औ औ औ मोनगोन मिथिगोन ओरैनो नोंनो ओरैनो फन्द्र' थाखा बिस थाखा आरो फसिस थाखा गाहामबो थाङो मोजां कुवालिटिया ओरैनो ल' कुवालिटिया ओरैनो दसथाखा फन्द्र' थाखा बेसोरनि गेजेराव औ मोनगोन मोनगोन नोंथाङा नायफैनानै गोसो बायदि माखौ नांगौ नोंनो नांगौ बायदिखौ जेनेबा नायफैनो हागोन जेनेबा नारेंखल थारेंखलबो दङ आरो गयफोरबो मोननो हागोन नोंथाङा नांगौब्ला औ

औ औ अके अके औ

औ औ वेलकाम वेलकाम दे औ